جی ہاں پی ٹی اوشا ایک معروف بھارتی اتھلیٹ ہے جنہیں پی اوڈھن اولمپیا یا انڈین گولڈن گرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا پورا نام پیلوسری ماد اوتھل اوشا ہے وہ انیس سو اَسّی اور انیس سو نبّے کی دہائیوں میں بھارتی اتھلیٹکس کی دنیا میں چھائی رہی پی ٹی اوشا نے اپنی محنت اور لگن سے نہ صرف بھارتی اتھلیٹکس میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنا مقام بنایا ان کی نمایا کامیابیاں شامل ہے انیس سو چوراسی کے لاس ایلنجس اولمپکس میں چار سو میٹر ہڈلس ایونٹ میں چوتھی پوزیشن حاصل کرنا جو کسی بھارتی اتھلیٹ کے لیے ایک بڑا کارنامہ تھا ایشین گیمز اور ایشین چمپیئن شپ میں کئی سونے کی اور چاندی کے تغمے جیتے پی ٹی اوشا سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے محنت اور لگن پی ٹی اوشا نے اپنی کامیابیوں کے پیچھے شدید محنت اور لگن کو اہمیت دی ان کی کہانی ہیں ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت اور مستقبل مزاجی ضروری ہے صبر اور استقلال اپنے کریئر کے دوران انہیں مختلف چیلنج اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور مستقل مزاجی سے کام کرتی رہی عزم حوصلہ پی ٹی اوشا نے اپنی قابلیت اور عزم سے نہ صرف اپنے ملک کا نام روشن کیا بلکہ خواتین کے لیے بھی ایک مثال قائم کی محنت اور حوصلے کسی بھی مشکل کو پار کر سکتا ہے